भारत में शिक्षा का स्तर सामान्य है वर्तमान में यदि हम देखें तो विश्व के स्तर पर जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है व्यावसायिक शिक्षा में जैसे कि घरों से रिलेटेड काम जैसे लाइट फिटिंग इत्यादि जो कि रोज़गार उन्मुख शिक्षा है उस पर अधिक जोर दिया जाता है भारत में भी इन सब चीज़ों को ओर अधिक बढ़ाने के लिए इसके प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है यदि हम प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करें तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में पहले आश्रम में शिक्षा दी जाती थी ओर मध्यकालीन इतिहास के दौरान यह शिक्षा विद्यालयों में और मदरसों में दी जाती थी परन्तु वर्तमान में यह शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करके और डिज़िटल शिक्षा के रूप में स्थापित हो गई है डिज़िटल शिक्षा भी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है वर्तमान स्वरुप को देखें तो शिक्षा का स्तर भारत में सुधरा है परन्तु कुछ कमियाँ भी हैं शिक्षा में तकनीकी का अभाव है और शिक्षा की साक्षरता की दर को यदि हम देखें तो प्राचीन समय में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था फिर मध्यान्ह में वह स्तर और भी गिरा बाद में इसका स्तर उच्च होता होता और परिवर्तन देखने को हमें मिलता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के उन्नीस सौ इक्यानवे वर्ष में शिक्षा की प्रतिशत दर अठारह फीसदी थी परन्तु वर्तमान में इसका शिक्षा का स्तर सुधरा है और यह बढ़ कर बहत्तर फीसदी हो गया है व्यावसायिक शिक्षा पर भी सरकारें जोर देती आई हैं जो कि एक अच्छी पहल है